अपन देश भारतमे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तऽ बहुत बढ़िआँसँ चलै छै आओर अपन देशमे स्वास्थ्यके लिए बहुत बढ़िआँ छै जे बहुत बहुत बढ़िआँ वैक्सीन भी बहुत जल्दी तैयार करि लै छै जे भी चीजके जरूरी पड़ै छै या अपन देश भारत स्वच्छताके लिए बहुत जल्दी काज करि कऽ दए दै छै आदमीकेँ जे यहाँ सभ स्वच्छ रहू आओर हमरा आस पासमे जे अस्पताल छै मेडीकल छै ओहिमे बहुत बढ़िआँ तरहसँ इलाज तऽ होइ छै यहाँ लेकिन कतार मतलब लाइनमे लागय लेल पड़ै छै पानिके भी सुविधा ओतय होइ छै लेकिन बढ़िआँसँ नहि रहै छै जेना फिल्टरवला पानिके सुविधा रहयके चाही आओर ओहि जगहपर बढ़िआँसँ इलाज तऽ हेबे करै छै लेकिन कभी कभी डॉक्टरसभ किछु गड़बड़ीके कारण किछु इंस्ट्रूमेंटके कारण मेडीकलमे जे चीजके कमी रहै छै तऽ ओ कमीके वजहसँ कोइ आदमीके मौत भी भए जाइ छै तऽ बढ़िआँ तऽ छै हमर गाँवके आस पासके अस्पताल लेकिन उएह अस्पतालमे काज होइ छै ठीके ठाक होइ छै डॉक्टर भी बहुत बढ़िआँ छै आओर ई होइ छै अस्पतालमे जायके बाद जल्दीसँ कोनो बात कोइ सुनय लए नहि चाहै छै कोइ कम्पौंडर या कोइ डॉक्टर होइ छै बिमारीके जल्दी देखय लए नहि चाहै छै इएह लऽ कऽ इसभ जे छै चुनौतीके सामना करय लए पड़ै छै ओहि व्यक्तिकेँ तऽ ताहि लऽ कऽ स्वछतापर जे छै ने तऽ बढ़िआँ छै सेवा भी बढ़िआँ दए रहल छै आ हमर आस पासके अस्पतालमे दए रहल छै सेवा बहुत बढ़िआँ छै लेकिन इएह छै कोनो चीजके कमीके कारण कोइ व्यक्तिकेँ बहुत जल्दी जल्दीमे मतलब मृत्यु भी भए जाइ छै अपन देश भारतमे जेना करोनाके वैक्सीन नहि अमेरिका बनाय सकलै नहि चीन बनाय सकलै अपन देश भारत वैक्सीन बनेलकै ओकर किछु साइड इफेक्ट भी रहै लेकिन किछु रहै आओर अधिकतर लाभक चीज रहै ताहि लऽ कऽ अपन देशके अपन देशके जे छै ओहिमे सहयोग दोसर देशके भी मिललै बढ़िआँ मिललै ओहि महामारीके समयमे मतलब बहुत बढ़िआँ तरहसँ अपन देश भारतमे जे छै ठीक ठाक भेलै बहुत एहन मेडीकल छै जे ओतेक बढ़िआँसँ बढ़िआँ तरीकासँ इलाज होइ छै बढ़िआँ व्यवस्था भी छै आओर बहुत एहन जगह छै जे व्यवस्था भी किछु गड़बड़ छै किछु ठीक ठाक भी छै तऽ ताहि लऽ कऽ अपन आस पासके अस्पतालमे किछु चीजके कमी छै तऽ ओ पूरा होयके चाही आओर इलाज अर तऽ ठीक ठाक होइ छै